ہلو آپ شیر پنجاب ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں میرا نام امتیاز ہے میں نے آپ کے ریسٹورینٹ سے کھانا آڈر کرا تھا جو کھانا نہایت ہی سڑا ہوا اور خراب ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ریسٹورینٹ کا ریسٹورینٹ کا ریگولر کسٹمر ہوں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کھانا ویسے میں نے آڈر کرا تھا بریانی کافی سڑا ہوا اور بری حالت میں وہ تو کھانے کے لائق نہیں ہے اگر آپ ایسے ریگولر کسٹمر کے ساتھ کریں گے تو کیسا ہوگا آپ سے اسی مؤدبانہ گذارش ہے کہ پلیج اس کھانے کو آپ واپس لیں اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سے یہ خیال رکھیں کہ آپ کھانا جب بھی دیں تو چیک کر کے دیں کہ کھانا صحیح سے صحیح ہے یا نہیں ہے تازہ کھانا ہی دیں ایسے کریں گے تو اب آپ کے جو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ تو دوبارہ کھانا نہیں منگائے گا اسی لئے کہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ سے اب خیال رکھیے گا اور یہ آپ سے گذارش ہے کہ جو یہ آپ نے کھانا بھجوایا ہے وہ خراب سڑا ہوا ہے آپ اس کو باقاعدہ اسے آپ واپس کر لیں اللہ حافظ